आमकां बसीक लागून पयलीं खूब त्रास जाताले बसी सारक्यो नाशिल्ल्यो आतां बसींची सुद्दां आतां सुदारणा जाल्या कदंबा बस कदंबा बस आतां इलेक्ट्रीक जाल्या आनी आतां क्लीन आसता गाडयो बऱ्यो आसता तितून अर्द्यो गाडयांनी ए सी आसता आनी आनी म्हटल्यार बारीक बारीक गांवांनी गाडयो नासता त्यो तांच्या त्या गांवांनी सुद्दां लोकांक खूब त्रास जाता ताका लागून ते बारीक गांवांनी गाडयो घालपाक जाय अशें आमकां मनाक दिसता लोक खूब आनी लोकांक आतां जन्टसांक वेगळे गाडी आसूं जाय अशें दिसता आनी लेडिसां वेगळी गाडी आसूं जाय अशें दिसता अर्दे किदें करता जाणटी मनशां आसा बायलां दादले कोणूय आसूं तांकां बसूंक दिना आपुणूच बसता ताका लागून सिनीयर्स हांकां जाणट्यांक लोकांक सुद्दां अशी बस स्पेशल अशीं दवरूं जाय अशीं अशें दिसता म्हाका ताका लागून ही सुदारणा गोंयान जाव जाय